लॉकडाउन जे टाईम ते असां सभिनी मोबाइल ऐं लेपटॉप ते सभु कम पिए कयासीं छाकाणि त उन टाईम कंहिं खे बि कंहिं सां मिलण जी दिलि न पिए थी त किथे असांखे बि कॉरॉना न थी पवे इनकरे सभिनी पंहिंजे मिटु माइटनि सां वीडीओ कॉलींग करे ईअं ॻाल्हायो ऐं रूबरू ॾिसी हालु अहिवालु बि वरितो ऐं ऑफ़ीसुनि जो बि कमु उन टाईम ऑफ़ीसूं बंदि हुयूं इनकरे सभु जेके बि नौकिरीअ ते वेंदड़ हुआ नौकिरियूं कंदड़ हुआ उन्हनि सभिनी माण्हुनि पंहिंजे ऑफ़िस जो कमु बि लैपटॉप ते ई पिए कयो नौकिरी पंहिंजी रखे अहिड़ी तरह मोबाइल ऐं लेपटॉप जो उन टाईम वधीक में वधीक उपयोगु थी रहियो हो माण्हूअ खे के गुज़िरी पिए विया त उन्हनि जो बि मोबाइल ते ई ॼाण पिए मिली त फलाणो माण्हू हिन दु फ़ानी दुनिया मां पंहिंजो सफ़रु करे पूरो करे ऐं प्रभूअ जे चरन शरण में पहुतो आहे छो त उन टाईम कंहिं खे सरु वञण जी मनाई हुई ऐं वञण जी ॻाल्हि कोन हुई इनकरे घरवारा ई चार पंज भाती शमशान में वञी अग्नी संस्कार करे पिए आया ॿियो त ॿारनि जो उन टाईम बि स्कूल बि बंदि हो ऐं उन्हनि जी पढ़ाई बि सॼी लेपटॉप ते पिए थी ऐं स्कूल में न वञण जे करे उन्हनि जो सालु न बिगिड़े इन लाइ ऑनलाइन ते मोबाइल ते उन्हनि जी पढ़ाई शुरू कराई वई जंहिं में टीचर कुझु सेखारींदा हुआ स्कूल में उहो ॾिसी सभु ॿार उन जे हिसाब सां पढ़ाई कंदा हुआ ऐं अहिड़ी तरह पंहिंजो सालु बचायो ऑनलाइन पढ़ाई करे जय झूलेलाल